भलायकेचो मुद्दो म्हटल्यार आमचें वाठारांत चड अश्या लोकांनी फॅस केला तो फुगांव फुगांव हो एक असो की एकट्या पासून दुसऱ्याक पावता एकट्या पासून दुसऱ्या कडेन पसरता आता एक घरांत एकट्याक आयलो की तो दुसऱ्याक पावता दुसऱ्या कडच्यान तिसऱ्याक पावता अशें करून फुगांव घरांतल्याक सगळ्यांक येवपाक शकता मागीर तो बारीक भुरगो आसूं किंवां जाण्टो भुरगो आसूं तें सगळ्यांकय येतात आनी आमचें वाठांरातल्या लोक त्या टायमार नुस्तें खायना चिकन खायना ते पिवर वेज रावतात सात दीस म्हटल्यार उदक न्हांयनात पुण निवळ रावतात आनी सात दिसांनी कसले कोडू जी पानांत आसा त्या उदकांत घालून शिजोवन ते मागीर न्हांतात दुसरें म्हटल्यार कुपोशण कुपोशणाचे उल्लेख करतले म्हणल्यार अशें आमच्या गांवांत केन्नाच उपाशी पडले ना म्हटल्यार उपाशी रावले ना कारण आमचें कडेन खावपाक जेवपाक तशें आमी पीक खूब करतात